थंय फुडें व्हरून मातशी गाडी थांबय आं अतय थंय त्या शोपर देवतां हांव कितले जाले पयशें हां आठशें रुपया आठशें रुपया चडूच काडले तुमी एक पांचशांक करात न्ही कितें पळय न्ही पांचशांक जातले तुमचें हांव पांचशें दितां तुमकां बरें ओके बरें तर जीपे घेतात तुमी किंवा दुसरे खंयच्याय युपीआय आयडीचेर वयल्यना पेमेंट घेतात म्हटल्यार फोनपे जीपे पेटिएम आतांच्या काळांत सगळी जाणा तेंच वापरतात न्ही कॅश आसत जाल्यार कॅश तरी पांचशी रुपया हांव घेवन भोंवना तें आतां कितें जातात हाली कॅश बीन घेवप मातशें रिस्की जातात केन्नाय कोणेन पाकिट मारलें जाल्यार तें बेश्टी टॅन्शन म्हाका नाका आसता म्हणून हांव आतां हांली चितांत की कॅश बीन चड वापरपाचे कमी केलां हांवें फोनार हें बरें पडटा जी पे यूज केलो फोन काडलो क्यूआर कोड स्कॅन करप डायरेक्ट पयशे पावले तुमच्या बँकेंत तर तुमचे कडेन तो मातसो कोड दाखयात न्हा तुमचो हांव तुमकां सोमतें जीपे करता हय ते कोडा वयल्यानूच सगळें बरे बरे पडटा आनी चड टॅन्शन घेवपाची गरज पडना हें सामान तें सामान हे पाकीटान तितलें पयशें खंय पाकीट पडले तें ताजे कांय टॅन्शन घेवचें पडना तर म्हणून जीपेच वापरतां आमी बरें